मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व पढ़ाई का है क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है आपको दुनिया दिखाती है समझाती है कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है मुझे अपने जीवन में आगे बहुत कुछ करना है एक स्वतंत्र इंसान बनना है जो मुझे किसी के ऊपर निर्भर ना रहने दे मुझे ऊँचाइयों को छूना है इसलिए पढ़ाई का महत्व सबसे ज़्यादा है और मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व पढ़ाई को ही देती हूँ मैं आधे से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में ही निकालती हूँ जिससे मैं हर चीज़ आसानी से समझ सकूँ पा सकूँ पढ़ाई एक बहुत काम आती है आपको अगर आपको कुछ आता है तो आप आगे तक आसानी से बढ़ सकते हैं आसानी से हर नई चीज़ सीख सकते हैं नई चीज़ों को समझ सकते हैं और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे आप कुछ भी हर बार आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं कुछ नया देख सकते हैं अगर जो चीज़ आपको नहीं आती है लेकिन आपने उस बारे में आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप उसको सीखने की अच्छे से कोशिश कर सकते हैं आप पढ़ने लिखने से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं आप जैसे आपको अगर बाहर देश में जाना है आपको अपने देश के लिए कुछ करना है अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं तो आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा महत्व है धन्यवाद